کرکٹ کھیلنے اِس والے لوگ میں ٹیم ورک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کھلاڑی کبھی ٹیم کو نہیں جیسا سکتا مگر گیارہ کھلاڑی مل کر ایک ٹیم کو ہمیشہ جیتا دیتے ہیں